अॼुकल्ह पंहिंजे घर में जानवर पालण जो नओ शौक़ु पैदा थियो आहे ऐं हुन खे माण्हू ॿारनि वांगुरु पालनि था उन्हनि खे बिल्कुलु खाधो पीतो उन्हनि जे हिसाब सां खाराइनि था मुंजे घर में बि हुओ मां मुंहिंजे ॿारनि खे दिलि थी त असां हिकिड़े कुत्ते खे पालियो त नंढो तमामु नंढो बिल्कुल ॿिनि टिन महीननि जो कुत्तो वठी आहिया ऐं हुन खे पालयो तमामु हुन खे वॾो कयो ऐं ॾाढो प्यार बि कंदो हुओ ऐं ऐं जीअं थदि थींदी त असांजे सवड़ में अची करे वेई रहंदो हुओ ऐं जिते वञूं त बसि हुन खे लॻंदो त असां हुन खे वठी वञूं ऐं जे न वठी वञो त पो भोंके भोंके करे सॼो पाड़ो मथे ते खणे छॾींदो हुओ त पर सभिनी हंधि त माण्हू वठी नथो सघे न त इहा ॾाढी दिक़त थींदी त पोइ हुन खे कीअं वठी वञिजे ऐं हर वक़्तु हुन जी पूछु हिलंदी हुई त भई ऐं हुनखे हर वक़्तु जीअं प्यार ई प्यारु खपे इहो सभु असां कंदा हुआसीं पर उन सां थोरो हिकिड़ो इहो भाए ते हिकिड़ो किते वञे त उहो ॾाढो तंग करे छॾींदो हुओ पुठियां पाड़े में माण्हू चवंदा हुआ त तव्हांजो कुत्तो ॾाढो पियो भोंके ऐं ॿियो वरी न हुननि जा जेके वार आहिनि उहे हर वक़्तु पिया कीरंदा आहिनि त उन सां न वरी थोरो उहा तकलीफ़ थींदी आ्हे हुन खे वरी ॿार जॾहिं ॿाहिरि हली विया त हुन खे भई सनान कराये वरी हुन खे घुमाइण ॿाहिरि वठी वञु पोटी जे लाइ ऐं सभिनी जे लाइ थोरी थोरी देरि खां पोइ जॾहिं मींहुं पए कुझु थे त पोइ ॾाढो मुश्क़िलु थींदो थो पए कीअं हुन खे कजे त इहो ईअं त ठीकु आहे भई पालण खपे पर हुननि सां हर शइ जी कोई नैगेटिविटी या त कोई पॉज़िटिविटी आहे भई कुझु सुठो हुन सां थींदो आहे भई प्यार बि कंदा आहिनि ॾाढो ऐ कुझु हुननि सां दिक़तू बि आहिनि त भई हुननि खे वठी वञो हुननि खे बीमार पयनि वरी पोइ रोज़ हुननि खे इंजैक्शन हणायो डॉक्टर वठ वठी वञो त झंझट बि आहिनि त भई ॻाल्हियूं आहिनि प्यार बि कंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे हुननि सां मथे पची बि करणी पवंदी आहे